हमरासभ मैथिलीके हमरासभ तऽ नहि बाजि सकै छिए हमरासभकेँ मैथिली तऽ जानिते छिए हमरासभ बोलै ले तऽ रहै छै बचपनसे हमरासभ मैथिली बोलैत रहिए जब गाममे आबै छिए हमरासभ कहलक मैथिली जाइ छिए भी कहूँ तऽ हमरासभ कहै छिए मैथिली बोलऽ हमरासभ तऽ एतना जानै छिए तब बाजै छिए आब नहि बाजि सकै छिए हमरासभ मैथिलीमे कतहु जाइ छिए तऽ कहलक तोँ अपन सभकेँ भाषा बताबऽ हमरा सभकेँ भाषा बहुत अच्छा लागै छै तऽ सब सुनै ले तैआर छै हिनका हुनका कहै ले हमरा सभकेँ छै तऽ हमरा सभकेँ बोलै छै कैथ बाभन राजपूतके लिए हमरा सभकेँ बोलल जाइ छै कोन भाषा बढ़िआँ लागतै हमरा सभकेँ एहि गाममे कि करबै हमरासभ जाइ छिए कहूँ भी तऽ हमरा सभकेँ आवाज मैथिली आवाजमे सुनै ले तैआर छै दीदीसभ तऽ कहलक जे कतए जेबहक से हमरा सभकेँ मैथिली आवाज सुनै दे हमरासभ जाइ छिए कतहु तऽ कहलक मैथिली आवाज कहऽ तऽ हमरा सभकेँ अच्छा आबै छै बोली तऽ हमरा सभकेँ सभ दीदीसभ सुनै छै कोनो भी गाम जाइ छिए तऽ कहलक बहुत बढ़िआँ तोहरा सभके भाषा छऽ बताबऽ तऽ हमरा सभकेँ किएक तोहरासभ मैथिली एतेक बढ़िआँ शुद्ध शुद्ध मैथिली बोलै छऽ कोना हमरासभ तऽ नहि सिखि सकलिए आब कहै छै जे सोचबै सिखैके लिए तऽ सिखबै आबै नै छै इसकुलवला सभकेँ पढ़ाइमे रहै मैथिली नहि बतेलकै तेँ हमरासभ मैथिलीनै जानलिए आब जे छै तऽ हमरासभ मैथिली बतै सकै छी जब सिखि जएबै तऽ आओर अच्छा बतेबै जब हुनका हुनका हमरा सभकेँ बोलैके नहि छै तऽ हमरासभ नहि बोलि सकै छिए जे हमरा सभकेँ छै मैथिलीमे हमरासभ जाइ छिए कहीँ भी तऽ हमरासभ मैथिली आवाजमे बोलै छिए जे मैथिलीमे नहि जाइ छिए नहि बोलै छिए तऽ दिक्कत होइ छै तऽ कहलक तोहरा सभकेँ हमरासभ भाषा नहि जानि सकै छिए थोड़ासे अच्छासे बोलल भेल भेल बोलऽ तऽ हम समझि जएबऽ नहि तऽ हमरासभ नहि समझबऽ मैथिली आवाज पूरा चाही हमरा सभकेँ तऽ नहि हमरासभ जाइ छिए कहूँ जाइ छिए बच्चासभ कहै छै आण्टी बताबू तऽ अहाँसभ मैथिली कोना सिखलिए हुनका हुनका हमरासभ जाइ छिए बच्चा सभकेँ सिखाएल जाइ छै से तोहरा कोइ अएलौ तोहरासे पैघ आदमी ओकरा कही हुनका हिनका तब ओकरे कहल जाइ छै मैथिली कहीँ भी जाइ छै तऽ मैथिली आवाजमे सिखै छै बच्चासभ बच्चा सभकेँ छै मैथिली आवाज नहि जानै छै तेँ बच्चा सभकेँ दिक्कत होइ छै मैथिलीमे जाइ छै तऽ बच्चासभ सिखि लै छै बच्चा सभकेँ मैथिली आवाजमे तऽ होइ छै अच्छा लागै छै हमरोसभ कहीँ जाइ छिए अगल बगल दीदी सभके यहाँ बताबऽ दीदी मैथिली कोना बोलल जाइ छै तऽ हमरोसभ सिखबै सिखि जाइ छिए तऽ अच्छा लागतै कहीँ जाइ छिए हमरासभ तऽ मैथिली आवाजमे कहतै मैथिली आवाज बोलऽ हमरासभ कि करबै से मैथिली सिखि जएबै नहि हमरा सभकेँ जाइ छिए कैथ बाभन राजपूतके हमरा सभकेँ बताएल जाइ छै से मैथिली एतेक बढ़िआँ बोलबऽ तऽ कतेक अच्छा छै हमरा सभकेँ आओर गाममे नहि छै नहि मैथिली बाजै छिए हमरासभ भाषा एहन नहि छै हमरासभ मैथिली बाजि सकै छिए